میرا جیکٹ کا ریویو دینا تھا اس کا مثبت پہلو بتانا تھا اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ جیکیٹ بہت آرام دہ ہوتا ہے میں جب منالی گیا تھا تو جیکٹ اپنی لے کے گیا تھا وہاں پہ زیرو ٹیمپریچر ہوتا ہے مائنس چھ ڈگری تھا اور بہت آرام تھا اندر سے روئی دار ہوتا ہے اور اوپر سے سوتی ڈینم میں تھا اس کو میں نے کانپور جب گیا تھا تو زیڈ اسکوائر سے لیا تھا مال سے اور قریباً تھوڑا سا کاسٹلی تھی لیکن اچھی تھی اور اس میں بہت ساری یہ ہے کہ خوبی خوبی یہ ہے کہ سب سے اچھی یہ ہے کہ اس کا ٹوپا ہوتا ہے اور ٹوپا سر کو ڈھانکتا ہے اور سب سے زیادہ صحیح سر ہی میں سر ہی کو تو بچانا ہے اور اس میں روئیں دار اندر سے وہ جو رہتا ہے نا تو وہ بہت آرام دہ ہے بہت آرام دہ رہتا ہے یہی سب ہے